असांजे अजमेर जे शहर में कुझु रेस्टोरंट कुझु अहिड़ा आहिनि या जेके कुझु दुकानदार आहिनि जंहिंजो व्यंजन जंहिंजो नास्तो ऐं रोटी ॾाढी फ़ेम्स आहे जीअं त असांजे वैशालीअ में हिकिड़ो रेस्टोरंट आहे जेको थालीवाला स्पेशल थाली वाला हुनजी थाली ॾाढी फ़ेम्स आहे हुनजी शाही थाली खाइण लाइ हिकु थालीअ में ॿ टे ॼणा आराम सां खाई सघंदा ऐं छा त उन्हनि जी वैरायटी ऐं छा त हुनजो ज़ायक़ो आहे ता ज़रूरु ट्राए कंदो ऐं ॿियों असांजे केसरगंज में केसरगंज जी कढ़ी कचौरी नवां बाज़ारि जी कढ़ी कचौरी खमण ऐं मिठी कचौरी ॾाढी फ़ेम्स आहे